सारें कोला पैह्ले इक जनमदिन अठारां जून दो ज्हार पूरा गै ठारां जून दो ज्हार ते दुआ इक मेरे दोस्त दा जनमदिन दो दिसंबर दो ज्हार इक मेरे होर दोस्त दा जनमदिन चौदां दिसंबर दो ज्हार इक ठीक ऐ ते होर होर होर इक जुलाई दो ज्हार सतारां जदूं जी ऐस्स टी होआ हा अप्लाई साढ़े देश च ते इक होर तुस होेर उन्नी सौ संताली साढ़ा देश अजाद होआ हा पंदरां अगस्त उन्नी सौ संताली